दिक्खो धार्मिक जगह दे कन्नै साढ़ा जम्मू कश्मीर ऐ जेह्ड़ा नाह्ड़े बिच्च बड़े सारे टूरिस्ट आंदे पूरे देश दा आंदे देश दे बाह्रा बी लोग आंदे साढ़े देश बिच्च साढ़े इत्थै जम्मू कश्मीर बिच्च जि'यां जम्मू कश्मीर बिच्च हून बड़ी सारी भगवानें दी जगह ऐ जि'यां होई गेई मचेल आह्ली माता होई गेई मचेल आह्ली माता होई गेई जि'यां ते नाह्ड़े बाद ओह् आई गेई अमरनाथ होई गेआ अमरनाथ होई गेआ मचेल दी माता होई गेई कन्नै ओह् इक होर मश्हूर जगह ऐ जिस्सी आखदे अस बैश्नो माता बाह्वे आह्ली माता होई गेई चिची माता होई गेई इ'यां गै कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ सब किश जम्मू कश्मीर ऐ इत्थै बड़ा बड़ोतरी होंदी टूरिज़म दी जां जेह्ड़े लोग बाह्रा घूम्मन आंदे जि'यां बैश्नो माता होई गेई इत्थै हर साल घट्ट तू घट्ट पंज करोड़ बंदा आंदा जेह्ड़े नराते होंदे नरातें बिच्च गै नराते जि'यां साल दे दो बार आंदे नराते नोहाड़े बिच्च गै इस नौ दिनें बिच्च बैश्नो माता घट्ट तू घट्ट बी ना पंज करोड़ तक्कर बंदा आंदा हां कि जानी इन्नी मश्हूर जगह ऐ ते अमरनाथ जात्तरा खुलदी उसलै बी पूरे देश दे लोग आंदे जम्मू कश्मीर बिच्च ते खाल्ली सौन म्हीना मचेल आह्ली माता दी जात्तरा खुलदी मचेल माता पौंदी साढ़ी किश्तवाड़ बिच्च किश्तवाड़ लाह्के च पौंदी उत्थै बी मचेल माता दी जेल्लै जात्तरा निकलदी ऐ सौन म्हीनै इक म्हीना खुल्ली होंदी बड़ा टूरिज़म उत्थै आंदा ते जानी टूरिस्ट आंदे ओह् घूमदे जगह दिक्खदे नाह्ड़े बाद कन्नै होर बी बड़ी सारी पलेसिस जगह होई गेियां जि'यां साढ़े हून केह् आक्खां जि'यां पीर बाबे होई गेआ पीर खोह् आह्ला पीर बाबा होई गेआ इत्थै बी आंदे लोग मत्था टेकन नोहाड़े बाद पीर मिट्ठे आह्ला पीर बाबा होई गेआ बड़े सारे मंदर न साढ़े इत्थै बड्डे बड्डे जि'यां झीड़ी ओह्ली ओह् दात्ती होई गेई उत्थै बी बड़े सारे लोग आंदे ते बस में इ'यै आक्खना चाह्ना जेह्ड़ी धार्मिक जगह ऐ नाह्ड़े कन्नै साढ़े जम्मू कश्मीर गी बड़ा टूरिज़म दा बरोसरा होंदे साढ़े एरियै बी बड़ा बरोसरा होदा टूरिज़म दा